आमचें लोकल ट्रांसपोटेशन आसा पळय न्ही तें फक्त व्हडले व्हडले सिटी कनेक्ट करता तुमी जर जर गांवांनी पयलें न्ही जाल्यार तशें कनेक्टिविटी ना बसीच्या फक्त भायले भायल्या रस्त्यार आसा सो जे लोक लोकांक जे गांवा गांवांनी रावता पळय तांकां खूब त्रास जाता कित्याक तांकां खूब जर तांकां आठांक जर पावपा जाय आनी बसीन अर्दवर लागता तांकां सातांक भायर सरची पडटा फक्त बस स्टँडार पावपाक मागीर तेंच्यान आनीक अर्दवर सो तांचो लायफूय तांकां न्हिदीय कमी करची पडटा तशें तांकां खूब त्रास जाता आनी गांवा गांवांनी जर कनेक्टी सामकी कमी ताका लागून त्रास पडटा